राजिस्थान में सी स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं बहुत सारी हैं जिस में मुख्यतः है डेंगू है कैंसर है और पेट संबंधित समस्याएं हैं या किसी बाहरी वायरस की चिंताएं हैं अक्सर देखा गया है पेट संबंधी समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगी है क्योंकि भारत का राजस्थान का पूरा स्वास्थ्य में जो खान पान है उस का बहुत बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि जो खान पान है वो सारा पाश्चात्य संस्कृति से आ रहा है और ना उस में कोई हाइजीन का ध्यान रखा जाता है तो अक्सर ये देखा गया है कि खान पान बिगड़ने के कारण स्वास्थ्य पर सब से बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि स्वास्थ्य को जो सम्बन्ध रखता है वो केवल एक खान पान ही है दूसरा डेंगू यानी कि किसी भी प्रकार का जो मच्छर की काटने से होता है या मलेरिया ये दोनों चीज़ें ऐसी होती है कि ये किसी गंदगी के कारण होती है तो सब से बड़ा मुद्दा यही होता है कि हमारे आस पास के स्थानों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें ताकि गंदगी ना फैले और गंदगी नहीं फैलेगी तो मच्छर भी कम ही फैलेंगे और तीसरा है कैंसर कैंसर जैसी भी बीमारियाँ है आज कल पैर पसार रही है क्योंकि कोई भी शरीर के अंदर खान पान से कोई बुरा असर पड़ता है तो किसी ना किसी के रूप में वो एक कैंसर का रूप लेने लगता है धीरे धीरे वो आगे जा कर बीमारी बहुत ही विशाल हो जाती है और उस मे कैंसर की समस्याएं बढ़ जाती है तो राजस्थान में ये भी स्वास्थ्य संबंधी मुख्यतः समस्या मलेरिया डेंगू का है और बाहरी कोई वायरस की चिंताएं रहती हैं बाकी अन्य कोई भी बीमारियाँ हैं वो हमारे यहाँ के डॉक्टर बहुत ही बेहतर तरीक़े से उस को इस्तेमाल करते हैं और उन का इलाज करते हैं